हाँ मैं अपनी तस्वीरें सोसल मीडिया पर पोश्ट करता हूँ बहुत करता हूँ अपने मैं इश्टाग्राम पर एक हफ़्ते में एक पोश्ट तो कर ही देता हूँ पिछले पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ मैं पिछले महीने मैं अपने परिवार के साथ मुडेश्वरी देवी घूमने गया था तो वहाँ की फोटो भी मैंने पोस्ट की थी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते हैं लाइक्स ऐन कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं मेरे फ़ोटो पर पता नहीं क्यों मुझे यह नहीं पता लेकिन आते हैं और अब नहीं मैं अपना फोटो ज़्यादातर अपने परिवार के साथ ही पोस्ट करता हूँ इक्का दुक्का मैं अकेला या अपने दीदी के साथ पोस्ट करता हूँ सोसल मीडिया पर मैं बहुत पसंद भी किया जाता हूँ पता नहीं क्यों लेकिन किया जाता हूँ और सोसल मीडिया पर मैं ज़्यादा ऐक्टिव नहीं रहता हूँ लेकिन हाँ दिन दिन में आधे घंटे या एक घंटे सोसल मीडिया पर मैं ऐक्टिव रहता हूँ सोसल मीडिया से मुझसे मुझे लगाव है और

जैसे इंस्टाग्राम पर मैं रील वील नहीं बनाता लेकिन रील वील नहीं बनाता लेकिन लेकिन फोटो या अपनी एक या दो वीडियो भी मैंने पोश्ट की है मुझे याद है और मैं ज़्यादातर अपने ना मैं अपने दोस्तों के साथ भी काफी मैंने अपनी फ़ोटो सेयर की हैं सोसल मीडिया पर हम पिछले वर्ष टूर घूमने गए थे वाराणसी तो वहाँ पर भी हमने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए और फोटू खींचे और वह ह हमने सोसल मीडिया पर सेयर की मेरे बहुत से फ़्रेंड भी सोसल मीडिया पर हैं अच्छा यूज करते हैं और मेरा एक दोस्त तो बहुत ही ज़्यादा ऐक्टिव रहता है और रील्स भी वह बहुत ज़्यादा ही बनाते हैं काफी अच्छा लगता है लोग देखते हैं तो हमें ख़ुशी मिलती है कि बहुत से लोग देख रहे हैं हमारी फ़ोटो अच्छा लगता है है सोसल मीडिया का यूज करना लेकिन हमारे जो पैरेंट्स हैं उन्हें हमें मना भी करते हैं कि नहीं ज़्यादा नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि यह अच्छा भी नहीं है हमारे लिए लेकिन इसलिए हम लोग बहोत कम यूज करते हैं सोसल मीडिया का लेकिन अपनी फोटो ओटो अवश्य पोश्ट करते हैं हम हफ़्ते में एक या दो फोटो पोस्ट कर ही देते हैं जिसपर बहुत से कमेंट्स और लाइक्स भी आते हैं जो हमारे जानने वाले हैं और देखते भी लोग हैं और पूछते भी हैं कि कहाँ कहाँ गए थे यहाँ गए थे अच्छा लगता है ख़ुशी मिलती है कोई यह लाइक्स ऐंड कमेंट्स करता है तो और सोसल मीडिया पर पर सोसल मीडिया पर जैसे यूटूब पर लोग बहुत से लोग पैसे भी कमाते हैं मेरा भी सपना है यूटूबर बनने का और मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक ना एक दिन यूटूबर ज़रूर बनूँ अपने विडियोस को या अपनी नॉलेज को जो भी मैं मेरे पास थोड़ा सा भी बहुत नॉलेज है वह दूसरे लोगों तक पहुँचाऊँ क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना है मैं बचपन से ही जब यूटूब देखा करता था तो मेरा सपना हो गया था कि मैं यूटूबर ही बनूँगा मैं पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई करके मैं लेकिन मेरा जो असली जो मेरा सपना है वह भी एक यूटूबर बनने का है मैं अभी तक यूटूब पर मैं अपने शुरुआत विडियोस या कुछ भी करना अभी शुरुआत नहीं किया हूँ लेकिन हाँ जल्द ही मेरे पास अपना पर्सनल फोन नहीं है लेकिन अगर मेरा पर्सनल फ़ोन हो जाएगा एक या दो साल के बाद तो मैं ज़रूर अपने विडियोस को या अपने दोस्तों के साथ करके अपने विडियोस यूटूब पर अपलोड करूँगा अगर अच्छे रिस्पॉन्स लोगों के मिलेंगे तो और भी बहुत से और भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा औ अपने नॉलेजिबल वीडियो डालूँगा नाच गाने का इन सबका मैं मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं इन सबका नहीं डालूँगा नॉलेज देने वाले वीडियो जो लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज दे सकें या लोगों को जो लोग नहीं जान पाते हैं वो जान पाऍं ऐसे वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा और भगवान जी ने चाहा तो मैं एक अच्छा एक बड़ा यूटूबर एक ना एक दिन ज़रूर बन पाऊँगा